जैसे कि मजफ्फरपुरमे मन्दिर हय घुमल छी घुमले छी तऽ बहुत स्थान घुमले छी देखले छी जेना रामचन्द्र शाही मूँछ सम आओर जानकी सथी मन्दिर आओर श्री रानी सथीके मन्दिर आओर बजार आओर बजार घूम ले छी बजारमे कपड़ा लत्ता खरीदले छी बजार बड़का टाके बजार स्टॉन हय हँ बड़का टाके बजार स्टॉन हय स्टॉनमे बहुते टाके हय ई सब मन्दिर हय घूम ले छी पार्को हय घूम ले छी पार पार पार्कमे पाँच मिनट बैठली घुमली आओर जे हय शहरके जे हय कपड़ा लत्ता बहुत दोकान हय दामी दामी दोकान हय उ सबमे घूम ले छी आओर जानकी सती स्थान मन्दिरमे हमरा मानल हय मन्दिर बहुत आदमी आबै छै ओइमे देखे घुमे बहुत आदमी अबै छै घूमे मन्दिरमे नामी नामी दामी मन्दिर हय श्री रानी सती मन्दिर हय ओइमे आदमी यऽ सब अबै छै बहुत भीड़ भड़ाका बहुत दोकान आओर मन्दिर सबमे घुमि लै छी मन्दिर